हा मां मञदी आहियां की टेक्नोलॉजी और हुनजो उपयोगु जे बारे में सिखण अॼकल्ह दुनियां में जरूरी थी वियो आहे छोकि हिक हिक इहो हिक बुनियादी विषय बि थियणु घुरिजे छोकि अॼकल्ह आर्टीफ़िशल इंटेलीजेंस अची वयी आहे त हुनमें तव्हांखे कोई बि प्रोब्लम आहे कंहिं बि चीज सां रिलेटिड प्रोब्लम आहे त तव्हां उन में वञी करे खूब ईज़ीली हुनजो आन्सर प्राप्त करे था सघो या तव्हांखे कोई बि नॉलेज प्राप्त करिणी आहे त हुतों तव्हां खूब आसानी सां प्राप्त करे सघो था